असांजे दिल्ली शहर में अलाई सारा लोकप्रिय धार्मिक स्थल आहिनि जीअं अक्षरधाम आहे अक्षरधाम मंदरु आहे गुरुद्वारा आहिनि बंगला साहिबु आहिनि झंडे वारा मंदर आहिनि लोटस टेंपल आहिनि हिते अलाई वधीक सुठा सुठा ॾिसण जे लाइ धार्मिक स्थल आहिनि जिते माण्हू पंहिंजी श्रद्धा और पंहिंजे विश्वास जे लाइ मंदिरनि में वेंदा आहिनि नव रात्रियुनि जो टाइम अचे थो झंडे वारे मंदर में त हेॾी लंबी लंबी लाइना लॻंदियूं आहिनि सुबुह जो राति जो लॻो त सुबुह चार वॻे ताईं बि नंबर न ईंदो आहे एॾी उतां जी महानता आहे वेंदा आहियूं गुरुद्वारनि में वेंदा आहियूं मथो टेकंदा आहियूं अक्षरधाम वग़ैरह में बि वेंदा आहियूं घुमण जे लाइ अलाई कुझु आहे हुते अलाई ट्यूरिस्ट बि तव्हां खे ॾिसण जे लाइ मिलंदा हुते सुठा सुठा शो बि थींदा आहिनि फ़ाउंटेन शो थींदा आहिनि थिएटर शो थींदा आहिनि तव्हां वेंदा त तव्हां खे वञी करे तव्हां खे हुतां सुठी सुठी नक्काशियूं ॾिसण जे लाइ मिलंदियूं गुरुद्वारे वेंदव तव्हां खे एॾो आनंदु मिलंदो गुरुबाणियूं ॿुधण जे लाइ मिलंदियूं हुते भंडारा था थियनि हुते सुठा सुहिणा तालाब ॾिसी करे मन प्रसन्न थी वेंदो आहे इन कारण हुते सभु वेंदा आहियूं ॿारनि खे बि वठी वेंदा आहियूं उन्हनि खे ताकि सुठी शिक्षा मिले असांजी तरह संस्कार सिखण जे लाइ मिलनि सुठो मिले सभिनि कुझु असांजा असां वेंदासीं त असांजा ॿार बि सिखंदा पूॼा पाठ जे बारे में ॼाणंदा कि छा थींदो आहे असांजो कल्चर में असांजे में कहिड़ा भॻवान आहिनि कहिड़ा पूॼा जा स्थल आहिनि असांजे ॿारनि खे बि सुठो लॻंदो जॾहिं असां ही न कंदासीं त असांजे ॿारनि खे बि न पतो लॻंदो ईअं असां झूलेलाल जे मंदिरनि में बि वेंदा आहियूं चालीहे जी मौज वठंदा आहियूं भॼन कंदा आहियूं पंहिंजे बहिराणे लाइ बहिराणे जे लाइ ॿुधाईंदा आहियूं असांजे झूलेलाल साईं जे बारे में हुननि जे पिता साहिब माता साहिब नालो ईअं असांजे हिते अलाई सारा कोशचन पुछंदा आहिनि जीअं असां इनामा बि रखंदा आहिनि जेके ॿार इंट्रेस्ट वठनि हुननि शयुनि में इस्कॉन मंदरु आहे हिते जीअं राधा कृष्ननि जी अलाई वधीक महिमा आहे त माण्हू वेंदा आहिनि आनंदु वठंदा आहिनि रास लीला ॾिसंदा आहिनि उते वेंदा आहिनि वेंदा आहिनि हुते मथा टेकंदा आहिनि आरतियूं थींदियूं आहिनि सुठियूं सुठियूं कान्हा जी जूं रास लीला थींदियूं आहिनि भॼन कीर्तन ते रास लॻंदो आहे जो जे वठी करे मन खे आनंदु मिलंदो आहे